हा असांजे रोज़मरह जी ज़िंदगीअ में बिजलीअ जो ॼाम महत्वपूर्ण रोल आहे जीअं त असांजे वक़्तु अनुसार जेको सभु चेंज थी रहियो आहे उन हिसाब सां बिजली जाम ज़रूरत आहे जीअं त असां खेतियुनि खां वठी कारख़ाननि ताईं प्रोडक्शन ताईं माणुन जे रहणु करणु खायण पीयण ताईं सब इलेक्ट्रिसिटी ते अॼ जी डेट में कमु हली रहियो आहे इलेक्ट्रिसिटी न हुजण खां पोइ या बंदि थियण खां पोइ जेके तकलीफ़ूं थींदीयूं आहिनि मां तव्हांखे उहो ॿुधायां थो जीअं त खेतियुनि में पाणी चढ़नि लाइ मोटरूं चालू करणी पवंदियूं आहिनि उहे बंदि थी वेंदियूं त असां पाणी जल्दी जल्दी जीअं पहुचंदो आहे मोटर ज़रिए त फटाफट फटाफट कम थी वेंदो आहे अगरि न थींदो त असां कीअं गुलनि ते पाणी भरे भरे खेतियुनि में न विझी सघंदा आहियूं त उहो मोटर ज़रिए ई हलंदो जेको इलेक्ट्रिसिटी ते हलंदो आहे इहा हिकु तकलीफ़ आहे जेके नंढे खां नंढ़ीयूं वॾे खा वॾिय़ूं शयूं फैक्टरियुनि में कारख़ाननि में ठहनि थियूं असांजे रोज़मरह में कमु अचनि थियूं शयूं अगरि लाइट न हूंदी त उहे शयूं ठहंदियूं ई न अगरि हैंडमेड बि कंदासीं त ज़माने जा ज़माना थी वेंदा ऐं असां जाम पुठियां थींदा वेंदासीं तंहिं करे इलेक्ट्रिसिटीअ जो जाम असांजे ज़िंदगीअ में जाम महत्वपूर्ण रोल आहे अगरि लाइट हली वेंदी आहे असां घर में रहूं था त असांजे घर में कॾहिं लाइट कंहिंखे इन्वर्टर न आहे त मोमबत्ती ॿारींदो लालटेन ॿारींदो टॉर्च ॿारींदो बैटरी वारी कोई बि हो लाइट ॿारे सघंदो आहे एलईडी ॿारे सघंदो आहे अगरि कंहिंजे घर में अॼ जी डेट में इन्वर्टर आहिनि त जीअं लाइट बंदि थींदी आहे उहा लाइट पाणे ई इन्वर्टर चालू करे छॾंदो आहे पर इन्वर्टर बि किथे किथे उहा इलेक्ट्रिसिटी असांजे घर लाइ महत्वपूर्ण न थींदी आहे जेकी मेन लाइन ईंदी आहे जीअं त इन्वेटर में असां सिर्फ़ु पंखा ट्यूबलाइट यूस करे सघंदा आहियूं

फ्रिज वॉशिंग मशीन प्रेस यूज़ न करे सघना आहियूं नॉर्मल घर में वॾा वॾा असां अगरि बैटरी या इन्वर्टर हड़ंदासीं जीअं त फैक्टरी में या कहिड़े वॾे कमर्शियल डिपार्टमेंट लॻंदा त उते वरी बि हली वेंदो आहे पर जीअं त ॾिसो फास्ट ज़माने जे हिसाब सां इलेक्ट्रिसिटी जाम ज़रूरी आहे त हर जॻह ते मेन पावर लाइट जाम ज़रूरी आहे पर इहो ई सभु सही आहे की असांजी ज़िंदगी इलेक्ट्रिसिटी ते ॿिजली ते ज़रूरी आहे थैंक्यू